हमारे बिहार में कुछ नहीं है सब चीज की कमी है कुछ नहीं है बिहार में ना घर है ना द्वार है कुछ नहीं है बाल बच्चा सब भटक रहा है बाल बच्चा सब भटक रहा है कुछ नहीं है बिहार में खाने बगैर पीने बगैर सब मर रहा है बिहार में सब मर रहा है खाने पीने बगैर सब मर रहा है ना पानी की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था है ना घर की व्यवस्था है कुछ का व्यवस्था नहीं है कुछ का व्यवस्था नहीं है बाल बच्चा पर ले ले भटक रहा है सड़क बाट पर भटक र रहा है ना घर है ना द्वार है कुछ नहीं हैं हमारे के पास नोआ टैंक टैंक के रहते हैं सड़क बाट पर रहते हैं कटोरा लेकर भीख मांगते हैं खाने के लिए गाँव गाँव में मधुबनी जिला में नाई किस्सा बेटा कमाने के लिए जाता था तो उसको मर गया तो बीबी मम्मी कैसे रहेगा बीबी बाल बच्चे कैसे रहेगा सब काँन रहा हैं रो रहा है सब खाने बैगर पीने बैगर कपड़ा बैगर सब रो रहा है सब काँन रहा है जब व्यवस्था रहता है बिहार में तो बिहार ही में नहीं काम धंधा करता बिहार में ही काम धंधा करके ना खाता कुछ नहीं व्यवस्था है कुछ व्यवस्था नहीं है बाल बच्चा भटक रहा है बिहार में खाने के लिए पीने के दरभंगा जिला में सा बेटा उसको कमाने जाता था वो भी पिचा क मर गया वो भी भटक रहा है कान रहा है वो भी कान रहा है हमारे नहिरा में भाई भतीजा कमाने गया था तो वो भी चापा पड़ गया तो वह भी भटक रहा है कान रहा है कैसे खाएगा कैसे पिएगा केना रहेगा बिहार में तो रहता ही नहीं कुछ की व्यवस्था तो कैसे रहेगा कैसे खाएगा बिहार में कैसे रहेगा कुछ को नहीं कारखाना है ना नौकरी है ना कुछ हैं कैसे रहेगा कान कानते रहता है रोते रहता है कुछ को व्यवस्था नहीं है यहाँ पर ना नल जल को व्यवस्था है ना खाने को व्यवस्था है ना पीने को व्यवस्था है कुछ तो व्यवस्था नहीं है ना पहनने का व्यवस्था है क्या करे कुछ का व्यवस्था नहीं है खाने कुछ व्यवस्था नहीं है गाँव दरभंगा जिले में गया कमाने के लिए तो गाड़ी पलटी खा गया तो भी मर गया तो तो उसका बेबी बीबी बेटी सब रो रहा हैं कान रहा है कटोरा लेकर भीख मांग रहा है हो मैं हम भी जाते हैं चारो बगल घूम के चले आते हैं कुछ हेते नहीं है तो काहाँ रहेंगे कहाँ खाएँगे सड़क पर नोवा टनके रहते हैं कुछ का व्यवस्था हम को पास नहीं है हमारे व्यवस्था कुछ नहीं है केना सा बेटा रहेगा केन पोता रहेगा केना पति रहेगा केना बेटी रहेगा बेटी दामाद भी गया कमाने के लिए गए तो वही दशा हुआ घूम के चले आए हमारे दामाद हाथ टूट गया दामाद को कैसे रहेगा कैसे खाएगा बिहार में जो नौकरी टोकरी रहता तो नौकरी करके बिहार ही मैं खाता कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे पास क्या करें फोन बड़ा मोबाइल रहता तो आपको फोन करते हम मोबाइलों नहीं है हमारे पास कहाँ से व्यवस्था हम करें कुछ तो व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास कहाँ के व्यवस्था करें हम ना खाने को उपे ना पानी को उपे ना सोने को उस पर कुछ उपाय ही नहीं है हमारे पास कत्थई के व्यवस्था हमें लगा ले भगवान को उठकर शुद्ध को प्रणाम करते हैं हे भगवान केन्हा हमारा जीवन कटेगा महादेव के ना आप बेड़ा पार लगाइएगा हे महादेव सो के उठाते हैं हे बजरंग बली हे महादेव हमारे पार लगाईए कैसे जीवन जाएगा नहीं जाएँगे कैसे जाएगा जीवन महादेव बाल बच्चा भी जाके प्रणाम करता है हे महादेव बाल बच्चा का कहूँ रवा रोजी लगा दीजिए जो बाल बच्चा नहीं भटके खाने खाँ कुछ कमा को नौकरी दीजिए जो हमरो बाल बच्चा कुछ नौकरी कर के खाए भटक रहा है पढ़ने के लिए लिखने के लिए बहुत भटक रहा है बाल बच्चा सड़क पर बौरा रहा है चोरी चंडाली करेगा क्या करेगा चोरी चांड़ली छीन छान करेगा यहीं ना करेगा और कौन कौन काम करेगा नहीं दीजिएगा नौकरी बिहार में ना कुछ खाने पीने के लिए दे दीजिएगा तो यही ना करेगा छीन छन करेगा मारपीट कर कर छीन छुन लेगा किसी को किसी को घर में डकैती कर लेगा यही ना करेगा और गलती करेगा कुछ नहीं बिहार में कुछ नहीं है बिहार को सोचिए कुछ नहीं है बिहार में भटक रहा है बाल बच्चा सब भटक रहा है खाने बगैर पीने बगैर बहुत भटक रहा है बहुत भटक रहा है खाने पीने बगैर नोग बिस्तर बगैर बहुत भटक रहा है बाल बच्चा पढ़ने लिखने के लिए बहुत भटक रहा है दरभंगा जिले में भी भटक रहा है मधुबनी जिला में भटक रहा है समस्तीपुर जिला में भटक रहा है सब तरफ भटक रहा है कहूँ नहीं है सब तरफ भटक रहा है कहूँ नहीं है खाने पीने के लिए बहुत अत्ति है कहूँ नहीं है उपाय कहूँ पर नहीं है ये बात पर ध्यान दीजिए कुछ तो नहीं हैं उपाय नहीं हैं नोह टांग टांग के सब कोई सड़क बाट पर रहते हैं कुछ को उपाय नहीं है खाने पीने का तो उपाय नहीं हैं भटक रहे थे सो के उठते हैं तो भगवान ही के नाम लेते हैं हे भगवान कहे ना हम रहे सके जीवन दे केन जीवन बुझागा बे हे महादेव हे शिव गुरु हे बजरंग बली हे माता महरानी केना हमरा पार लगा बो हे माता